गोंयचे खावपाचे पदार्थ खूब तरेचे आसात देखीक सामोसा बटाट वडा मिर्ची सुंगटां भाजी पातळ भाजी शाकोती रस आमलेट चकरी शंकरपाळी पेडे बेसन लाडू सुयेचे लाडू रवा लाडू बेबिंका चना मसाला पुलाव कुल्या शाकोती किसमूर पातोळ्यो सान्नां सोलगडी रवा फ्राय विसवण बांगडे चोणक टायगर सुंगटां खतखतें सांसांव खीर मणगणें पायस पंचहाज मुदक न्हेवऱ्यो मस्का भाजी आळूची भाजी किळींच्या बोणाची भाजी बटाट कापां लोणचें तोरां खारो बांगडो खाजें जिलेबी साकरीचीं कापां गोड फोव चीक फोव दुदांतले फोव बटाट फोव चक्की पाव पोळी पंचखाज घालून केल्ले दोणे तवसळी पीट घालून केल्लीं कांकणां बंस अशें खूब तरेचे पदार्थ गोंयाक मेळटात तांचें नांव आयकतकीर तोंडाक लाळ सुट्टा आमचे पर्यटक तर हे पदार्थ उमेदीन खातात आनी गोंयचे गूण घातात